जब क्रिकेट खेले जाइ रहियै तऽ ओकरामे मेडल वगैरह मिलल रहै तऽ क्रिकेटमे जब विकेट लेलिये लेने रहियै तऽ जाकऽ जे छै से बहुत अच्छा लक मिलय रहै तऽ ओकरेमे कुछ मेडल कुछ मेडल वगैरह मिलल रहै आरो जे छेै जब क्रिकेटके खेलै रहिये तऽ ओकरामे छ छक्का वगैरह सिक्सर वगैरह लगाबे रहिये बहुत बढ़िआँ ई हुए रहै कप्तान भी जे छै बहुत अच्छा ई करै रहै ओकराबाद रनिंग वगैरहमे भी बहुत फास्ट रहियै तऽ बोलिंग वगैरह मे भी बहुत बोलिंग वगैरह फास बहुत फास्ट बोलिंग करै रहियै तऽ ओकरोमे जे छै कएक बार मैन ऑफ द मैच मिलल रहै अऽ ओकरबाद मैचमे भी जे छै कप्तान भी रहल छियै आओर मैच बहुत बढ़िआँ ढङ्ग सँ खेलने रहियै मैचमे बॉलर वगैरहमे भी बहुत बढ़िआँ नाम रहै मैच बहुत बढ़िआँ ढङ्गसँ जे छै मैचके ई केने रहियै कप्तान वगैरहके तौर पर जे छै बहुत अच्छा मानल जाइत रहियै